असांजे घर में तमामु लाइट जा साधन आहिनि जीअं त असांजे घर में ए सी आहे उहा इलेक्ट्रोनिक सामानु आहे वॉशिंग मशीन आहे टी वी आहे कंप्यूटर आहे माइक्रोवेव आहे इंडक्सन आहे ऐं हाल ई में ईंदड़ महीने मुंहिंजे पप्पा जो जनमु ॾींहुं आहे त मां सोचियां पियो त हिक इलेक्ट्रोनिक स्कूटी हुननि खे गिफ़्ट में ॾियां इलेक्ट्रोनिक स्कूटी मूं हिन लाइ सोची आहे त उहा अॼुकल्ह पेट्रोल ऐं डीज़ल चङो महांगो थी वियो आहे ऐं पेट्रोल ऐं डीज़ल जे ॿरण सां हुननि मां जे को धूंओ उत्पन थिए थो हुन सां असांजे देश खे चङो नुक़सानु थो पहुचे ऐं असांजो देशु चङो प्रदुषण ख़राबु थी चुको आहे इनकरे मां सोचे रहियो आहियां त हिक बेट्रीअ वारी स्कूटी हुननि खे गिफ़्ट में ॾियां असांजे घरु ए सी आहे असां ए सी ॿ महीना अॻु गर्मीअ में लॻाई हुईसी वॉशिंग मशीन मुंहिंजे पप्पा मुंहिंजी मम्मीअ खे इन्हनि जे बर्डे ते गिफ़्ट वठी ॾिनी हुई मुंहिंजी मम्मी रोज़ु पंहिंजनि हथनि सां कपिड़ा धोईंदी हुई चङो ई वक़्तु लॻंदो हुअसि चङी महिनत लॻंदी हुअसि ऐं तंहिं सबबु हू ॿियो कुझु कमु बि कोन करे सघंदी हुई इनकरे जॾहिं खां वॉशिंग मशीन आई आहे तॾहिं खां सभु कपिड़ा ऑटोमेटिक था धोपिजनि सिर्फ़ु कलाक जे कम जी महिनत पंद्रहें मिंटे जी महिनत में बदिली वेई आहे उअं महिनत कलाक करिणी पवंदी हुई पंद्रहां मिंट महिनत कयो पंजतालियनि मिंटनि जो कमु पाणे मशीन पेई करे इअं ई कंप्यूटर सिस्टम बि थी वियो आहे पहिरीं जॾहिं कंप्यूटर कोन हूंदो हुओ ऐं मां प्राइवेट ट्यूशन्स वठंदो हुअसि त मुंहिंजी टीचर मुंहिंजो मास्तर मूंखे घरि पढ़ाइण ईंदो हुओ ऐं हाणे जॾहिं खां मूं वटि कंप्यूटर आयो आहे मूंखे ॿ साल थिया आहिनि ॿ साल पहिरीं मूं कंप्यूटर वरितो तॾहिं खां वठी करे मुंहिंजो मास्टर मूंखे ऑनलाइन पढ़ाए छॾींदो आहे तंहिं सबबु हू ख़ुदि जो बि टाइम बचाईंदो आहे ख़ुदि जो ट्रांस्पोर्ट ऐं ट्रेवलिंग कोस्ट बि बचाए सघंदो आहे ऐं ऑनलाइन पढ़ाई करण में मूंखे मज़ो बि ईंदो आहे ऐं हीअं ऑनलाइन पढ़ाई ॿ साल अॻु इनकरे शुरू थी तॾहिं कोरोना लॉकडाउन जा ॾींहुं हली रहिया हुआ त लॉकडाउन में असांखे कंहिं जे अॻियां कोन वञिणो हुओ तंहिं करे असांखे असांजी लाइफ़ खे अपडेट करण खां कोन रोकिणो हुओ त मुंहिंजे पप्पा मम्मीअ मूंखे कंप्यूटर वठी ॾिनो जीअं मां मुंहिंजी पढ़ाई कंटीन्यू रखां ऐं कोरोना जे ॾींहंनि खां लड़ी बि सघां